हाँ रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ मिट्टी को बर्बाद कर रही हैं क्योंकि रासायनिक दवाइयाँ हैं जो मिट्टी में अनेको प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी के लिए लाभदायक होती है रासायनिक दवाइयाँ उन्हें खत्म कर देती हैं और जिससे हमें पैदा कम प्राप्त होती है क्योंकि मिट्टी अगली फसल के लिए खराब हो जाती है और हमें पहले जैसी फसल तैयार करके नहीं देती है ऑर्गेनिक खेती करने से हमें काफी लाभ होते हैं ऑर्गेनिक खेती करने से हमारा धान भी अच्छा होगा और उसमें रासायनिक दवाइयों का मिलान नहीं होगा